اردو زبان بہت اچھی زبان ہے اردو بولنا بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگ کو اردو سننا بھی اچھا لگتا ہے ہمارے یہاں جب بچے پیدہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو اردو بولنا پڑھنا سکھاتے ہیں جیسے بول پڑھنے میں الف با تا یہ سب سکھاتے ہیں اور ان کو الف با کے بعد نورانی قائدہ پڑھنا سکھاتے ہیں پھر عام سی پارہ پھر کلام پاک ان کو پڑھنا سکھاتے ہیں جیسے تاکہ ہمارے تاکہ ہمارے یہاں کسی کو کچھ ہو جیسے کہ جہاں باہر جاتے ہیں تو جیسے کہ کچھ چیز کا ہوا لگ گیا کچھ لگ گیا تو اردو پڑھنا آتا آئے تب نا ہم لوگ ان کو دم کر کے اس کو دیں گے تو شفا ہو جاتا ہے جیسے گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہو جائے کسی کا موت ہو جائے تو ان کے سامنے عم یٰس پڑھ کے یٰس پڑھتے ہیں تو ان کو شفا ہوتا ہے یا پڑھ کے دم کر دیتے ہیں تو ان کو شفا ہو جاتا ہے اور کہیں ہم کسی چیز کے لیے دکان جاتے ہیں کہیں کچھ لانے کے لیے خریدنے کے لیے تو ہم ان سے اردو میں بات کرتے ہیں اردو میں اس سے لے سامان خریدتے ہیں اردو میں بول کے خریدتے ہیں اردو میں ہی لیتے ہیں اس سے اردو میں ہی بات کرتے ہیں اور اردو زبان بہت اچھی ہے اس لیے ہم لوگ کہیں بھی جاتے ہیں تو اردو میں ہی ہر ایک چیز بولتے ہیں کرتے ہیں اور اس لیے اردو زبان بولنا ہم لوگ کو بہت زیادہ ہی پسند ہے اردو بہت اچھا ہے